खुदियाफोरा सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनो हायैनि जाहोनना आंनि बादिब्ला सांग्रांथि गैयैनि थाखाय दिनैनि बादायलु मुगायाव जोंनि दिथागिरिफोरा बा फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बेलायाव बेसेबां सांग्रां जादों सांग्रां जायाखै बेखौ जोङो एसे नोजोर होयोब्लानो जोङो नुनो मोनो जोंनि फरायसाफोरा जेसेबांखिनि सोलोंथाइनि सायाव सांग्रां जानांगौमोन बेखिनि सांग्रां जानो हायाखै गुबैयै खुदियाफोरा फरायसालियाव थांनो हायैनि जाहोना सोनारो दिथागिरि बिमा बिफानि सायाव बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ ओंखारहोनानै फरायसालियाव सानफ्रोमबो थांनो थाखाय थियारि खालामोब्ला बा सोलोंथाइनि सायाव सानफ्रोमबो सांग्रां खालामोब्ला गावनि गथ'खौ अब्ला बे गथ'वा गमामायैनो गाव हारसिङैनो फरायसालियाव थांनो गोसो जागोन नाथाय बिमा बिफाया बा दिथागिरिया गावनि गथ'खौ सोलोंथाइनि सायाव सांग्रां खालामाब्ला अब्ला बे गथ'वा सोलोंथाइखौ सा साज्रांयै लागोन आरो सोलोंथाइनि फारसे बानाय गोसो गैयै जेंनाया नुजाथिगोन बेनिखायनो जोंनि दिथागिरिफोरा सोलोंथाइनि सायाव गावनि गथ'खौ सांग्रां खालामनांगौ गावनो गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनायनि सायाव मैखोमै बिबान लानांगौ गावनो गथ'जों फराय गावनि गथ'खौ फरायहोनांगौ लिरहोनांगौ फरायसालियाव लांनांगौ सोलोंथाइनि सायाव सांग्रां खालामनांगौ